हैलो हाँ जी हाँ जी मैकनिक ही बोल रहा हूँ हाँ जी हो जाएगी कौनसी कार है आपकी हो जाएगी कब आओगे क्या आपको पता होगा ये तो कितनी चली है और उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप उस हिसाब से बताओगे उस हिसाब से हो जाएगी वो तो हाँ तो उसमें टायर वगैरह भी चेंज होंगे शायद हैलो हाँ और इंजन ऑयल वगैरह सारा कुछ चेंज होगा उसमें तो हाँ हाँ सब कुछ ही करना पड़ेगा उसमें तो कब आएँगे फिर आप क्या हाँ जी देख लो आप कभी भी आ जाओ हमारा तो ऑफिस फ्री रहते हैं हम तो यहाँ पे मैकेनिक लगे हुए हैं हाँ सींट वींट हो जाएगी चेंज वो तो या फिर यदि वो पहले वाली रिपेयर हो गई तो उसी को कर देंगे नहीं तो नया सीट लगा देंगे उसमें और और कोई प्रोब्लम आ रही है उसमें आपकी में वो वो तो हाँ वो भी हो जाएगा हाँ तो वो दो सैलअप चेंज करना पड़ सकता है और हम चेक कर लेंगे यदि बैटरी की समस्या हुई तो बैटरी डलेगी नहीं तो फिर सारा सैलअप ही चेंज करना पड़ेगा उसका तो समस्या आई नहीं है ये तो सेलअप का तो इस्स्यू है ही ये टेष्टर का अब वो तो उसी हिसाब से लगेगा अलग अलग सींट्स हैं तो आप कौनसी पसंद करें इंडियन ऑयल कम से कम बारह तेरह हज़ार चार्ज तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि सारा कुछ फिल्टर वगैरह चेंज होंगे सारी ऑइल चेंज होगी तो उसमें हाँ उसका भी उसी हिसाब से लगेगा वो तो हाँ और तुम आ जाओ तो यहाँ पे ले के कार को फिर उसमें क्या क्या परेशानियाँ हैं वो देखते है तब सारा कुछ पता चल जाएगा इसमें अभी आठ दस हज़ार का खर्चा तो है ही है हाँ क्योंकि हम ओरिजिनल कलर करेंगे बिल्कुल वो उसपे इस्क्रैच वगैरह भी नहीं पड़ेगी और जल्दी वो खराब भी नहीं होगा तो इस वजह से नहीं कलर वलर नहीं छोड़ेगा वो बिल्कुल ओरिजिनल कलर होगा वो तो कंपनी का नहीं नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी तुमको हाँ उसकी गारंटी है बिल्कुल देख लो आप यहाँ पे आ जाते सर्विस सेंटर पे आ के विजिट कर लो और यहाँ पे हम कार देख लेंगे आपकी क्या क्या परेशानी है क्या नहीं है हाँ संडे को आ जाना